तैराकी हिकु सुठो व्यायाम आहे असांजी लाइफ़ु सुठी प्रवर्ति हुजणु करे सभिनी खे अचणु घुरिजे पर तैराकीअ जो शौक़ु कॾहिं कॾहिं असांजे लाइ हानिकारक बि थी सघंदो आहे अगरि असां उन जे बाबति सभु सावधानियूं कोन रखियूं जीअं त खुले पाणीअ में तैरणु ख़तरनाक थी सघंदो आहे छो जो खुले पाणीअ में बांद जो पाणी कॾहिं बि तेज़ु थी सघंदो आहे ऐं उते सुरक्षा जे बल सां कोई बि सावधा असावधानी घटिजी सघंदी आहे जीअं त वॾे पाणीअ में फिसिलनि या को जानवरु या कंहिं झाड़ीअ में पेरु अटिकणु करे ऐं पेर थिरी वञणु करे माण्हू ॿुॾिजी सघंदो आहे ऐं वॾियूं चटानूं न मिलणी आहे कॾहिं तेज़ु पाणीअ जो छोलायूं अचणु ईअं करे घणे ई समस्याऊं या घटनाऊं थी सघंदियूं आहिनि इन करे सभिनी खां पहिरीं सिखी करे ऐं जिते सभु सुविधाऊं हुजनि नंढे पाणीअ जे क़द में तैराकी करणु घुरिजे